पहिरीं असीं गैस बुक कंदा हुआसीं त पहिरीं फ़ोन कंदा हुआसीं त ऐं कोई साम्हूं खां माण्हू फ़ोन खन खणंदो हुओ ऐं गैस बुक थी वेंदी हुई पर अॼुकल्ह सिस्टम मटिजी वियो आहे ऐं हुन में हू पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाईंदा आहिनि कि इहे बटन दबायो त इहे बटन दबायो त हुन सां हीअं थींदो त हीअं अॼुकल्ह जा माण्हू हिनखे ऐं पुराणा जेका आहिनि उन्हनि खे ही करण में ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे ऐं हिन करे हिनखे थोरो आसान करण लाइ उन्हनि खे थोरो पंहिंजो तरीक़ो मटणु खपे कि गैस हीअं बुक कराए थी सघे मूं बि पंहिंजे पुट सां ही ही नओं तरीक़ो सिखियो आहे जंहिंजे करे मां हाणे नएं तरीक़े खां गैस बुक कराए सघंदी आहियां अगरि गैस बुकिंग वारनि खे कुझु तरीक़ो आसान करणु खपे जंहिं से जंहिं सां कि पुराणा माण्हू जेका गैस बुक करणु चाहिनि था पंहिंजे पाण सां त हू कराए सघनि ऐं हुन में कुझु आसान सिस्टम बि उन्हनि खे विझणु खपे कि जंहिंजे करे कि माण्हू पंहिंजो आराम सां गैस बुक कराए वठनि ऐं मूं बि हाणे हीअं सिखियो आहे कि कीअं कीअं गैस बुक करायो हाणे मां पंहिंजे पाण ही गैस बुक कराए सघंदी कर सघ सघे वठां थी ऐं हिनखे थोरो आसान करण लाइ गैस वारनि खे थोरोसो हुन में पंहिंजे सिस्टम में मटणु खपे